तुमच्या शहर मूळ गांव अशें हेजेर उलोवपाचे जाल्यार काणकोण शहरांत श्रीस्थळ ह्या गावांत मल्लिकार्जुनाचें देवूळ आसा तें देवूळ म्हळ्यार मल्लिका म्हळ्यार पार्वती आनी अर्जुन म्हळ्यार शंकर तर हांगा तें शंकराचे जे लिंग आसा हे स्वंयभू आसा वेळीप समाज जेन्ना हांगा झाडां मारपा खातीर रानांत आयिल्ले आनी मारतां मारतां हातांत जी कोयतो आशिल्लो त्या कोयतेचो घाव त्या फातराचेर बसलो आनी त्या फातरांतल्यान एका वटेन दूद आयले आनी एका वटेन रगताची धार आयली हे पळयले त्या बरोबर ते वेळीप समाज भिलें तांणी रोखडेच झाडापाल्याचो पिठो केलो पानां काडून आनी तेचो रोस आसा तो तेका लायलो आनी तें बंद केले रगत येताले तें मागीर जेन्ना निवळ करून थंय पळयले तेन्ना पळयल्यार तेंका लिंग दिसले थंय लिंग दिसलें म्हटले नंतर तेणे कितें केले थंयची फुलां देवाचेर घातली तांणी आपल्याक जेवणा खातीर भुती हाडलेली त्या भुतयेचो देवाक नैवेद्य दाखयलो आनी थंय बारीकशी घुमटी तयार केली देवाक ताका लागून थंय बारीकशें देवूळ जालें आनी मागीर व्हळू व्हळू तें मोठें जाले मोठें केले लोकांनी देवाचे त्या मल्लिकार्जुनाचे आनी गणय आसात वेगळे वेगळे तांची नांवां खूब आसा काशी पुरुष भुमी पुरुष परशुरामाचे देवूळ अवतार पुरिस अशें खूब आसात नंदी आसा गणपती आसा आनी तेंचे वेगळी वेगळी ल्हान देवळां आसात तशेंच लागींच एक पार्वतीचे देवूळ आसा तर पार्वतीचे देवूळ म्हळ्यार पार्वती एकदां शंकरा कडेन उलयता आसतना तेंचे कितें तरी वाद जालो आनी ती तेचेर रागावली आनी तेन्ना रागान ती दुसरें कडेन दोंगरार वयर वचून बसली मागीर त्या लोकांनी थंयच त्या देवीचे बारीकशें देवूळ बांदले आतां तीं दोनूय देवळां खूब मोठी जाल्ली आसात आनी हांगा मोठी जाला म्हटले नंतर थंय मोठे मोठे उत्सव चलतात

आशाढ म्हयन्यांत हांगा सात दिसाचो अखंड भजनी सप्ताह जाता हांगा खूब वर्सा पावस पडनाशिल्लो तेन्ना देवाक सगळ्यांनी सांगून घेतले की हांगा बरो पावस पडलो जाल्यार आमी अखंड तुजें नांव घेता अशें म्हणून सांगले आनी तेन्नाच्यान हो आयज शंबर वर्सा जावन गेली हांगा भजनाचो दीस रात प्रोग्राम चलता श्रावण म्हयन्यांत हांगा देवाचो सोमवार आसता त्या सोमार दिसाक हांगा अभिशेक जाता देवाक सांजे पालखी आसता सद्दां आरती आसता असोय उत्सव जाता तशेंच फुडें मागीर नवरात्र नवरात्रांक णवय दीस किर्तन आसता दसऱ्या दिसाक सिमोलंगनाचे म्हणजे सोने लुटपाचो विशय आसता तर ते काशी पुरिशाच्या देवळांक वचून पालखी वता आनी थंय सोने लुटपाचे कार्यक्रम उत्सव जाता ताज्या नंतर कार्तीक पोर्णिमेक हांगा देवाची पालखी वाजत गाजत आवाळेच्या पेडा कडेन वता आनी थंय आवाळेच्या बरोबर देवाचे लग्न जाता आणी सांजे आवाळी भोजनांचो कार्यक्रम जाता आनी सांजे मागीर पालखी वाजत गाजत दोनूय सायडिनी दिपमाळ लावन आरती करीत पालखी वाजत गाजत रातीन देवाच्या परिसरांत येता राजांगणांत येता थंय मागीर संखासूर कालो जाता रातीन दुसरें दिसा सकाळीं धंय कालो म्हणजे गोपाळ कालो जाता आनी ताज्या नंतर तळयेर पालखी वचून देवाक स्नान जावन देवळांक मुर्ती येवन आरती बी जाता ताजे नंतर म्हा महाशिवरात्रेचो उत्सव माघ म्हयन्यांत महाशिवरात्रेचो उत्सव जाता आणी रथसप्तमीचो म्हणजे सात दीस मोठे मोठे रथ आसा आनी त्या रथात मुर्ती बसोवन ते रथ ओडटात आनी वाजत गाजत रथ ओडून मागीर त्या रथांची सांगता जाता ताच्या नंतर अमाशें दिसांक समुद्र स्नानां खातीर पालखी देवळां कडल्यान दर्यावेळेर म्हळ्यार देवा बागांत चलत वता आनी वता आसतना आनी येता आसतना जे सायडिचे लोक आसा ते लोक आरती बी घेवन देवाक करतात फुलां घालतात आरती करतात ताच्या नंतर शिश्यांरान्नी आसता म्हणजे फाल्गुन मध्य सश्टीक हांगा शिश्यारान्नीं म्हळ्यार शिश शिशवी झाडांच्यो लाकडां घेवन हांगा तिगां लोकांक न्हिजोवन तेची चुल करतात रांदन करतात आनी ताचेर मडकें दवरून तातूंत भितर तांदूळ घालून ते तांदूळ शि शिजयतात तेचे शीत तयार करतात आनी ताच्या नंतर जे देवाच्या खांब आसा त्या खांबाक वयर मुर्ती बसोवन तेका लुगडीं कपडे इत्यादी हेंणी ती सजयतात फुलां बिलां घालून आनी हांगा जे गावांचे श्रीस्थळ वासी आसा ते गडे ते गड्यांनी ती तरंगां हातीत घेतले नंतर तेंचेर वाजयलें नंतर तेचेर अवसर येता देवाचो आनी तो अवसर आयले नंतर ते जे शीत शिजयतात तेतूंत भितर एका गड्याची तकलेक मातशीं तलवार लावन तेचे जे रक्त आसा ते त्या मडकेंत शितांत घालता आनी ते सगळ्यांचेर मारले नंतर त्या देवाचेर अवसर येता आनी मागीर अवसर आयल्या नंतर ते एका विशिश्ट जाग्यार बसलें नंतर जे आयिल्ले भावीक आसात ते लोक देवा फुड्यांत बसून आपल्यालो जो कितें प्रस्न आसा तो प्रस्न देवा फुड्यात मांडून जाल्या नंतर देव तेजे समर्थक उत्तर दिवन तेजो जो विशय आसा तो क्लिअर करता तशेंच ह्या भागांत देवळांच्या सायडीन बरें बरें दोंगर आसा निसर्गाचे वातावरण बरें बरें आसा तशेंच हांगा गांवांत तालुक्यांक धरण आसा चापोलेचे थंय उदक सगळें न्हंयचे उदक साठोवन तेजो वापर सगळ्या लोकांक जाता तशेंच दर्याचेरय खूब खूब भायले लोक येवन पर्यावरण प्रेमी जे आसात ते येवन थंय तेजोय बरो बरो आस्वाद घेता अश्या ह्या आमचे शहराचे मूळ गांवाचे ही कथा आसा